हां बदली गेई ऐ शैल जनानियां कम्म शम्म करा दियां बाह्र बाह्र बी जा दियां ग्रांए च बी जंदियां शैह्रें च बी जा दियां बड़ा बड़ा बड़ा बदलाव आए दा महाराज ऐसी गल्ल कोई निं ऐ होर एह् जेह्ड़ा जनानियें गी ऐ जेह्ड़ा कारोबार ऐ कम्म ऐ अज्ज सारे बधे दे न बाह्र बी जा दे कम्म शम्म करन ते होर शैल अपने कारोबार लेई जा दियां जिन्नियां जनानियां न भई बड़ा बदलाव होई गेदा ऐ ते ओह् हून गल्ल एह् ऐ कि भाई हून सारे कारोबार करा दियां न डिप्टियां बी देआ दी ना उत्थें बी जा दियां न हैं नौकर बी हैन आर्मी च बी नौकर हैन ते हून गल्ल एह् ऐ कि हून ओह् अपना कारोबार शैल करा दी न डिप्टियां रातीं बी नाइट बी बार्डरें उप्पर देआ दी ना डिप्टी देआ दियां बड़ा बदलाव आया बड़ी गै बड़ा ज्यादा बदलाव आया जनानियें च तो गल्ल ऐ एह् भई ना हून कुसै दा डर ते ना कुसै दा त्राह् हून कोई ऐसी गल्ल निं ऐ अजादी कन्नै घूमदियां न जित्थे मर्जी जान तो हून कोई ओह् निं ऐ ऐसी गल्ल कोई निं ऐ सारे कोई रकाबटां निं हैन कोई रकाबट निं कोई निं ऐ पैह्लें लोक जनानियां डरदियां ही कारोबार करने गी कम्म करने गी बाह्र निं जाना कोई ऐसी गल्ल होई जानी ते कोई कारोबार गी बाह्र निं जाना अज्जकल कु'न ऐ डरा दा अज्जकल अजादी कन्नै घूमा दियां बड़ा बड़ा भारी जित्थे मर्जी जा दियां दफतरें च शैहरें च कारोबार च बैंकें च फिर आर्मी च बी एस एफ च सारे च आर्मी च बी जनानियां लग्गी दियां न होर नाइट डियूटी बी देआ दियां न बेखौफ करियै देआ दियां न हून कोई डर त्राह् निं ऐ ते पैह्ले डरदियां हियां बचेरियां ते हून कोई ऐसी गल्ल गै निं ऐ हून त्राही त्राह् आह्ली कोई गल्ल निं ऐ पढ़ाइयां बी करा दियां न पढ़ा दियां बी हैन स्कूल कालेज बच्चे जा दे न पढ़ाइयां बी करा दे न अपने कारोबार बी दिक्खा दे न कोई ऐसी गल्ल निं ऐ ते बाह्र बी जंदियां पढ़ने गी बच्चे बाह्र बी पढ़ा दे न ते घरा दा कम्म बी करा दियां न खुशी कन्नै कम्म करा दियां न ऐसी गल्ल कोई निं ऐ बड़ा बदलाव आए दा लोक लड़ाई झगड़े जेह्ड़े पैह्लें होंदे हे हून सब बंद न क्योंकि हून दोऐ जी कम्म करन चली जंदे कोई कुतै लग्गे दा ते कोई कुतै लग्गे दा ते एह् ऐ भई हून बड़ी बड़ी तरक्की कीती ऐ साढ़ी जनानियें बी ते साढ़े माह्नुएं बी ते हून अस इस गल्ला गी बी बड़े खुश आं भई साढ़े डोगरे समाज बड़ा अच्छा कम्म करा दे न होर अपनी मिट्ठी बोली बोला दे न जिद्धर जाओ उद्धर मिट्ठी बोली बोला दे न